पेपरमे तऽ वएह हिन्दुस्तान प्रभात आओर दैनिक जागरण इएह तीन चारि टाके देखै छिए बहुलता एहिठाम छै आओर ओकर प्रचार प्रसार बढ़िआँसँ देखै छिए तीनू चारू पेपर उपलब्ध भऽ जाइ छै आओर ओकर माध्यमसँ समाचार सब ज्ञात भऽ जाइ छै